आंनि रोंगौथि होन्ना बुङोब्ला जेरै जि दानाय बायदि आगर बायदि मैया गाबनि आगर आखाय एरनाय जेरै फारौ मेगन हाजो आगर दावराय मोख्रेब खासि हाथाइ थाइगिर बिबार बायदि बायदि आगर आखाय आरो आगर आखाय जेरै गामसा आर'नाइ जोमग्रा साद्रि दिहुन्ना लानो एबा आरजिनो हायो आरो बेफोरखौ फान्नानै जों गोबां रां आरजिनो हायो एबा आरजिना लानो हायो बेफोर रांजोंनो जों गोबां जिउआव मोनबोनाय जेंना जेंगोनाफोरखौ सुफुंना लानो हायो आरो जोङो बेफोरखौ दा दानानै गान्नाय जोमनाय बर'नि सिनायथिखौ जौगाहोनो आरो जौगाहोलांनोबो हायो बेबायदिनो आङो ओंखाम ओंख्रि संनायाव ओंखाम ओंख्रि संनायावबो आखा फाखा जेरै सबाय साम' नार्जि अनला दाव बेफोर संनायाव आखा फाखा मावनाय दांनाय फोरावबो बिब्दिनो आखा फाखा सिला सिबनाय माइ गाइनाय खोथिया फुनाय मैगं खानाय जेरावबो आखा फाखा बेफोर रोंगौथि बेफोर रोंगौथिजोंनो जों बर' हारिखौ जौगाहोलांनो हायो आरो गावनि नांगौखौ सुफुंनाबो लानो हायो बिब्दिनो मैगं फान्नानै गोबां रां आरजिनो हायो आंनि आंनि मैगंखौ बयबो बायो बेफोरनिफ्रायनो आं नांगौखौ सुफुंना जौगालांनो हायो आरो आङो ना गुरनाय ना गोग्रोमनाय साम' खांख्राय गोग्रोमनाय बेफोरावबो आं आखा फाखा बेफोरजोंनो आङो जौगालांनो हायो आरो जौगालांगोन